हेल्ल' खोनायाखै हेल्ल' मेम खोनादों हेल्ल' मेम ओइ माबा आंना मासे सैमा दङमोन ओमफ्राय बे सैमाया दायो ओंखाम जायाखै दैबो लोङाखै ओंखामबो जायाखै मा जादोंथाय नोङो इसे नायना नायनानै होफैलाय दाखालिबो नों इन्जेकसन होना थांदोंमोन माथो जेबोआनो जायासै ओं लोमजादों ओंखाम जायाखैमोन जाहोनायाथ' जेबो जायाखैमोन जानायालाय ओंखाम होदोंमोन आरो ओंखामखौनो होदोंमोन होनायालाय ओंखामखौ होनायावनो मा जाखोथाय दा ओंखाम जाया मा जाया उन्दुना थाबाय थायो मा जादों मिथिया नोंथाङा दसे सम मोनोबा नायफैथ'ना होलाय

अ अ अ

थांनोथ' हागोन हानायालाय आंहाबो इसे असुबिदामोन आरो जेनेबा नों नोंथाङा दसे फैनायमोनबालाय मोजां जागौमोन ओमफ्राय जुदि सोलाबथाराबाथ' थांनोनो गोनां जागोन औ औ बेथ' जाहोनायालाय ओंखामखौनो होदों ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे बे ओंखामजों लोगोसे मैगं बेदर हाराफोर होनाय समावसो माबा मोनसे जाबाय नामाथाय दा बेनिखायनो ओंखाम जाया मा जाया जानानै दंगासिनो दङ आरो ओंखामजों ओंख्रिजों लगायना होदोंमोन आङो ओंख्रिजों लगायनायावसो बे बेदराव एसे माबानाय दङमोन नालाय बेफोरजोंसो माबा मोनसेफोर जाखोना माखो मिन्थिया दा औ औ औ जागोन दे दे होनबालाय आं लांनोसै